हाँ मैं रुपांशी त्रिपाठी ही बोल रही हूँ अच्छा आपको डेंगू हुआ है तो आपने अपना ब्लड टेस्ट कब करवाया था कि आपको पता चला कि आपको डेंगू है अच्छा तो उसमें आपने प्लेट्स का भी करवाया था कि आपकी प्लेट्स भी कम है सॉरी हीमोग्लोबिन सॉरी हीमोग्लोबिन अच्छा तो आप अगर भर्ती होना चाहते हैं तो आप मेरे क्लीनिक आ सकते हैं आप संजीवनी नगर है संजीवनी नगर में ही मेरा क्लीनिक है आप वहाँ पे आकर मुझसे पूरा डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं देखिए ऐसे मेरी फ़ीस तो फ़ाइव हंड्रेड है और बाकी जो आपकी जो चेकअप होंगे उसका चार्जेस अलग लगेगा है ना और जो आपकी दवाइयाँ होंगी उसका भी जो पैसे हैं वो अलग लगेंगे ठीक है

नहीं हाँ डेंगू में तो आपको परहेज करना पड़ेगा आप बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते आपको सिर्फ घर का ही भोजन ग्रहण करना है है ना जैसे कि आप फल खाइएगा फल और जो पपीते के पत्ते होते हैं ना उसका जूस पीजिए उससे आपकी प्लेट्स बहुत जल्दी ही रिकवर होंगी हाँ नहीं पपीते के पत्ते कच्चे पके नहीं होते हैं पपीते के पत्ते पत्ते ही होते हैं है ना और जैसे कि मूँग की दाल आप खाइएगा और तला जो होता है ना तला हुआ कुछ भी नहीं खाना है वो बाहर का हो या फिर घर का ही क्यों ना हो खाने में हाँ हाँ क्लीनिक पे आप आ सकते हैं सुबह का रहता है टेन दस बजे से दोपहर दो बजे तक और शाम को रहता है सात बजे से नौ बजे तक लेनी पड़ेगी अवश्य ही ओके ज़रूर आइएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा धन्यवाद